ड्रॉइंग जैसे मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने एक क्लास जॉइन करी थी अपने स्कूल टाइम पर कि एक मैम थीं उसमें थोड़ी सी बुढ्ढी थीं और वो ड्रॉइंग सिखाती थीं उनको ड्रॉइंग का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और उनसे मिलके मुझको ऐसा लगा कि मुझे तो बहुत कम चीज़ें आती हैं मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इतना सारा सीखना पड़ेगा तब जाके मैं बहुत अच्छा ड्रॉइंग कर पाऊँगी तो उन्होंने मुझको बहुत सारी चीज़ें सिखाईं और कई बार क्या होता था कि मैं नहीं करती थी कि नहीं करना अब मुझको परेशान हो गई यही यही करके करते करते तो उन्होंने हमेशा मुझे एक सीख दी कि हमेशा चीज़ें तुम जितने बार करोगे उतने बार उसमें अच्छे होते जाओगे तो ये सीख मुझे हमेशा याद रहेगी